میرے پاس آئی فون ٹویلو پرو میکس ہے یہ کافی مہنگا فون ہیں لیکن کوالٹی کے اور فوٹو کیمرا بہت اچھا ہے فوٹو بھی بہت اچھے آتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس کا بیٹری بیک اپ بہت کم ہوتا ہے مطلب تقریباً سبھی آئی فون یا ایپل کے جو بھی فون ہیں ان کا بیٹری بیک اپ بہت ہی بیکار ہوتا ہے دن میں تین یا چار بار چارج کرنا ہوتا ہے اور اپ آج کل آئی فون جو آ رہے ہیں ان کا چارجر بھی الگ سے خریدنا پڑتا ہے جبکہ اس کے بہ نسبت یا اس کے مقابلے میں دوسرے دیگر فون اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ چارجر بھی ملتا ہے لیکن آئی فون کے ساتھ نہیں نہ ہی لیڈ ملتی ہے حالانکہ دوسرے کمپنیوں نے بھی اب لیڈ دینا بند کر دیا ہے لیکن ابھی بھی چارجر وغیرہ اور ڈیٹا کیبل مل جاتی ہے کوالٹی کے اعتبار سے آئی فون ٹھیک ہے پیچھے بھی شیشہ لگا ہوتا ہے بیک سائڈ پہ نازک فون ہیں اگر پیچھے کا گلاس ٹوٹ جائے تو کافی مہنگی چیزیں ملتی ہیں اس کی اوریجنل چیز سینٹر میں لگوانے جاؤ تو تقریباً پندرہ بیس ہزار روپئے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لگ جاتے ہیں لہذا آئی فون کا رکھنا ایسا ہے جیسے کہ ہاتھی کو پالنا